हेलो हँ जी जी प्रणाम सर प्रणाम सर हँ कहियौ बोलियौ

अच्छा अहाँ अहाँके अपनेके की नाम छियै आओर घर अच्छा तऽ ई सब ओतऽ दिक्कत होइ छै तऽ ठीके छै हमरा मतलब आपसमे मीटिंग राखय छियै आपसमे मीटिंग राखय छियै मैनेजर साहबके मतलब बदलयवला बात करय छियै मैनेजर साहबके हटा कऽ मतलब व्यवहारिक मैनेजर साहबके अछि ने मीटिङ्गमे हमरा अर प्रस्ताव राखबय प्रस्ताव राखयके बाद मतलब दोसर मैनेजर साहेब एते व्यवहारिकता उ सब दीदीके साथ भैयाके साथ मतलब अच्छा व्यवहार राखतय ई सब हमरा मतलब मीटिंगमे राखबय ठीक छै बोलियौ आओर की कठिनाइ छै हँ तऽ ई सब बात तऽ अइ सब बातपर मतलब हमरा मतलब बढ़िआँ तरहसँ मतलब नोट कए लेलियैया नोट करयके बाद अइमे मैनेजर साहबके जे छै अभी एतऽ मैनेजर साहबके मतलब हमरा रिकॉर्ड मतलब नोट कए लेलियै यऽ ई मतलब मीटिङ्गमे प्रस्ताव हिनका प्रति हम राखबय जे एहन बात मतलब दीदी भैयाके साथ नहि होना चाही हँ एनामे की होइ छै मतलब परेशानी बढ़य छै परेशानी बढ़य छै मानि कऽ चलू मोन अकच्छ होइ छै दीदीके जेहो बैंक नहि जेबय बैंक मैनेजर बढ़िआँ नहि छै केशियर बढ़िआँ नहि छै लोकके साथ अपमानित करय छै व्यवहारिकता नहि करय छै तऽ ई सब बात तऽ सहीमे दीदी भैयाके आबय छै तऽ अइ सब बात हम हँ हँ हँ जल्दी चाहय छै हूँ हँ हँ बैठके मतलब ई सब मैनेजर साहेब पब्लिकके नहि देखय छै बैठकऽ आपसमे बात करऽ लागय छै पब्लिक आब मतलब गर्मीमे ओतऽ ग्रस्त भए कऽ बैठऽ ई सब बात करय छै मैनेजर साहेब सब बहुत एइ सब बातपर खेत तऽ छै खैत छै तऽ मीटिंगमे एकर तऽ हमे आर खिलाफ करबय मतलब अच्छी तरह मैनेजरके बदलयके बात करबय मैनेजर एतऽ नहि रहतय ई सब बात हँ ई सब बात मतलब ध्यानमे हमरा अरके छै राखने मतलब कोनो फेर एक दू महीनाके बाद अहाँ अगर बैंक अयबय तऽ जरूर देखबय जे मैनेजर साहेब बदलल छै आओर अच्छा मैनेजर साहेब अयलैया ई सब बात अहाँके मतलब ई सब कष्ट देखय लए नहि मिलत हँ ई सब ई सब बात देखय लए नहि मिलत दू महीनाके बाद हमरा आर मीटिङ्गमे मतलब एक नम्बरमे अही मैनेजर साहेबके बात राखबय अही बैंकके जे अच्छा ठीक छै दीदी ठीक छै